بہت سے چھوٹے کاروباروں کے بارے میں بتا سکتا ہوں جن کی جن سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں اور میں بھی واقف ہوں دکان کھولنا جیسے گرمائی موسم میں آم وغیرہ کی دکان کھولنا ایک آم کا کاروبار ہے جس میں عام طور پر لوگ دلچسپی رکھتے ہیں دوسری مثال ہے کھاتی پیتے کی دکان کھولنا کسانوں کی پیداوار جیسے کہ سبزیاں پھل دودھ دہی کی دکان کھولنا بھی ایک مشورہ ہے موبائل فون رپیرنگ کاروبار موبائل فون کی خرابیوں کی کا کاروبار بھی آج کل بڑی مقبولیت حاصل کر رہا ہے پھر چوتھا پوائنٹ ہے میرے حساب سے کپڑے کی دکان کھولنا لباسوں کی دکان کھول کر کپڑوں کی خرید و فروخت کا کروبار بھی میں مشورہ دیتا ہوں پھر ایک اور کاروبار ہے بیوٹی سیلون مکمل گرمائی موسم میں لوگوں کی جلد کی دیکھ بھال اور حنا کی خدمات کے لیے بیوٹی سیلون کا کاروبار بھی کافی اچھا ثابت ہوتا ہے اور میرا دلچسپ کاروبار ہے ریسٹورنٹ یا ڈھابا کھانے کے مختلف مصنوعات کی فراہمی کے لیے ریسٹورنٹ یا ڈھابے کا کاروبار بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے